जय झूलेलाल तव्हां टेस्टी रेस्टोरेंट मां था ॻाल्हायो मां तव्हांखे हिक ऑर्डर ॾिनो हुयो पनीर बटर मसाला चना मसाला ऐं कुझु रोटियूं त तव्हां छा कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह जूस वग़ैरह रखंदा आहियो त मूंखे उहो खपंदा हुआ अगरि आहिनि त पोइ मूंखे ॿ जूस ओरेंज जूस खपनि ऐं ॿ छास खपनि इयो मुंहिंजो ऑडर आहे जय झूलेलाल